हॅं हेलो हॅं हमहुँ बोल रहल छी अहाँ के हँ बताबु हेल्थके बारेमे तऽ ध्यान तऽ छै लेकिन अलग अलग सेक्टरके काम इधर कुछ समय से ध्यान नहि जा रहलो छै ओहि सब लिए लेकिन एकरा पर जरूर नियम हँ नहि नहि होतै आब होतै इधर कुछ समय से नहि होइ लए रहै थोड़ा व्यस्त छलियै नहि नहि सुधार भी भए गेलो छै अभी पुर्णियामे भी मेडिकल कॉलेज बनी रहलो छै और भी बहुत जगह काम चलि रहलो छै मेडिकल सेक्टरके इम्प्रूवमेन्टके लिए हँ ओकर बारेमे जल्दी काम करवाई होवऽलए जेतै ओकर एक नियम बनलो जेतै जेकरा से कि जे भी मतलब इस टाइपके जे जादा जादा फी या और भी बहुत तरहकेँ छै कि जाँच ओ सबमे भी मनमाना चलि रहलो छै ओकरो पर कोनो ने कोनो नियम बनेलो जेतै जेकरा से कि लोकके सुविधा हो नहि नहि नहि नहि बाजलो नहि छियै आब होतै आब जरुर होतै और जल्दी होतै जल्दी एकरा पर नियम भी बनतै एकरा लागू भी करल जेतै तऽ ई मे तऽ गलत बात छै ने ई मे जे जाइ छै सरकारी जेकरा भरोसा नही छै गलती ओकरो नहि छै सरकारी पर एक बेर भरोसा करिकऽ देखतै तब ने आगू बढ़तै वहाँ जाए से ओ वहाँ सरकारी हॉस्पिटलमे कहि दै छै यहाँ नहींँ होगा तऽ ओ छोड़िकऽ प्राइवेटमे चलि जाइ छै तऽ ओकरा पर

नहि नहि बिल्कुल अतय अगर नहि आबै छै तऽ वहाँ हेल्पलाइन नंबर देलो गेल छै कम्प्लेन नंबर देलो गेल छै ओकरा पर कम्प्लेन करलो जाए ध्यान जरूर देलो जेतै आब ध्याने ध्यान छै इधर कुछ समय चुनावमे व्यस्त होएके कारण आओर सब कारणसँ नहि नहि थोड़ा बहुत देखय लए पड़ै छै ने मेडिकल सेक्टरके बाद भी इधर उधर वैसे आब ध्यान देलो जेतै और प्राइवेट जे भी छै ओकरो कनि नियम बनेलो जेतै ताकि जनता पब्लिक कऽ दिक्कत नहि होइ इधर ई सबके बहुत जादा समस्या शिकायत सुनि रहलियै हँ हमहुँ लेकिन ओकरा तऽ जरुर कोनो ने कोनो कारवाइ करल जेतै ठीक छै ध्यान ध्यान दिअ हेलो नहि नहि मतलब आओर कोई आओर भी कोइ समस्या छै तऽ अहाँ बोल सकै छियै काहे कि हँ ठीक छै आब ई शिकायत दर्ज कए गेल छै आब आगू एकरा पर कारवाही करल जेतै जरूर ठीक ठीक ठीक ठीक